हाँ हमारे क्षेत्र के आस पास कोई भी बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार लगता है जो जो हफ्ते में एक बार लगता है अनाज बाजार की तरह बहुत ही अच्छे शॉपिंग होते हैं वहाँ पर बहुत ही प्रकार प्रकार की सब्जियाँ मिलती हैं जैसा कि बहुत ही बाहर से लोग हमारे यहाँ सब्जी लेने आते हैं और यहाँ पर सॉपिंग भी करते हैं पर्यटन जैसे हम देखें तो हमारे क्षेत्र में कई प्रकार की सब्जियों का सब्जियों का मिलना होता है मार्बल मार्बल के बारे में जैसा मैं बताना चाहूँ तो बताना चाहूँ तो बहुत ही अच्छा होता है और मेरे यहाँ प्रदर्शनी भी यहाँ पर हमारे लगाई जाती हैं जिससे कि जिससे कि बहुत ही बाहर के लोग आते हैं बहुत ही सस्ते दामों में अच्छा अच्छा सामान खरीदते हैं और यहाँ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है जैसे कि औसत कीमत में बहुत ही कम दाम पर मिलती है